अच्छा नमस्कार सर पुलिस थाने से बोल रहे हो कोतवाली से जी सर जी सर पाँच दिन पहले मेरा मोबाइल फोन खो गया था जी सर मुझे मिला नहीं तो मैं उसकी कंप्लैन करना चाहता हूँ हाँ हाँ हाँ है मेरे पास बिल है उसका ना गिर गया है गिर गया है नहीं मिला मैं उसको ब्लॉक करवाना चाहता हूँ ना ट्रैवल करते समय गिरा था यही आई एम आई नंबर से हाँ आई एम ई आई नंबर से हाँ ब्लॉक करना है सर उसे मुझे उसके मेरे महत्वपूर्ण डॉकोमेंट्स हैं उसमें जी सर जी आपके पास आना पड़ेगा वहीं कंप्लैंत करने के लिए जी सही बात है

किस टाइम कंप्लैन लिखी जाएगी मेरी

तो ना मेरा कंप्लैन तो आप फोन से ही दर्ज कर लीजिए फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूँ फोटोकॉपी लेके आपको व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ मैं ई एम आई नंबर का जी कंप्लैन दर्ज कर लीजिए आप मेरी जी सर थैंक यू जी जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल